भारताव बिदिनो गोसो बोग्रा बा थांनो लुबैग्रा माने जायगा नायनो लुबैग्रा जायगाफोरा बिदिनो शिलं गुवाहाटी बिदिनो शिलंफोराव थाङोबा जोङो गोबां हाजोनि सिनारिफोर नुयो बायदिसिना गाबजों समायफबनाय जायगा नुयो आरो ना बेबायदिनो जों गोबां बिदिनो जिनिस नुबोनो हायो जोंहा शिलङाव थाङोबा बिसोरनि कालसारफोरखौ नुबोयो बिसोर माबोरै सोलियो माबोरै मायो बिदिनो जोंहा मिथिनो हायो ओमफ्राय बिदिनो गुवाहाटीफ्राव थाङोबा जोंहा बिदिनो शराइघाट दालांफोरखौ नायनो लुबैयो बिसोरनि सिटिफोर सिटिफोराव माबायदि इन्दास्ट्रि दं माबायदि थावनफोर जायो माबायदि सिटिफोर जायो माबादि बाजार बिदिनो नायनो लुबैयो आरो ना बिदिनो गुवाहाटीनि बागैबाबो जोंहा बुंनो जों फोजोबनो हाया गोबां जायगाफोरखौ नायनो लुबैयो बिदिनो साउथफोरनि एक्टरफोरनि आर्टिस्टफोरनि जि फिल्म बानायग्रा जायगा बेफोरखौ नायनो लुबैयो बेफोरबो भारतनि गेजेरावनो थानाय बेफोरावबो थांनो लुबैयो बेबायदिनो गोबां जायगाफोराव थांनो लुबैयो गुवाहाटी मुम्बाइ दिल्ली बेफोराव थांनो लुबैयो आरो ना शिलंआवबो जा बुंनो थाङोबा जोबोद मोजाङा बिदिनो गोबां आसामनिफ्रायबो गोबां बेरायनाय नुहैनाय मोनो गोबां मानसिफोरखौ नुयो नेपालि गार' गासैखौबो नुजोबो बर' होन बेबायदि नायनो लुबैयो आरो ना माने इन्दास्ट्रिफोरनि दारैबो जों जायगानि दारै थाजिमफोर बारहावाफोर सोलायनायफोरखौ नायनो लुबैयो बिदिनो गोबां गोजान जों बारहावाफोर नुहैयो गोबां बिदिनो मोजां बारहावाफोरबो जों लोगो मोनो बिदिनो बेरायोबा जोंहा गोबां मोजां मोजां लोगोफोर लोगो मोननो हायो गोबां जायगाफोरखौबो जों मिन्थियो बेरायोबा बिदिनो जों थाङोबा शिलं बिदिनो गुवाहाटी बिदिनो जे आर्टिसफोर फिल्म बानायग्रा जायगा बेफोराव थांनो लुबैयो आरो ना बेफोरबायदियाव गोसोखौ बोयो आरो ना माने बिदिनो जाहा शिलङाबो गोबां सापा इन्दास्ट्रिया गोबां मोजां जायगाया मोजां लामाफ्राबो बिदिनो थांनो लुबैयो आरो ना बेफोरबायदि जायगायाव बेफोरनि बारहावाफोरा गोबां मोजां जोंना शिलङाव थांबाबोथ' बुंनानै फोजोबनो हाखाया बेबायदिनो मोजां बारहावानि दारै मोजां रोखोमहैनो जेरै मोजां इन्दास्ट्रिफोरनि दारै ना गोबां बिदिनो इन्टारेस्टिं मोनहैयो थांबाय थानो लुबैयो जायगाफोराव गोसोखौ बोयो बेबायदि आरो ना